ہلو ہاں جی سر لائبریری سے بول رہے ہیں لائبریرین سر جی پوچھ رہا تھا کہ بینک کے بینک کا میرا اگزام ہے بینک سے ریلیٹیڈ اکاؤنٹینٹ سے تو اس میں مجھے کتابیں چاہیے تھی کیا آپ کی لائبریری میں اویلیبل ہوں گی جی جی جی کوئی سبزیکٹ سے ریلیٹڈ بھی اویلیبل ہوں گی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائبریری کا جو ایگزیکٹ ایڈرے وہ کیا ہے لوکیشن کیا ہے جی جی ہم تو یہیں پہ جامعۃ الفلاح میں ہیں جی جی جی جی جی جی لائبریری کب سے کب تک کھلی رہتی ہے سر کیا ٹائمنگ ہے رات کے دس تک تو پوری نائٹ نہیں کھلتی ہے مطلب اچھا اچھا تو سر کیا اس کا رول ریگولیشن کیا ہے کہ وہاں سے ہم کتابیں لے سکتے ہیں تو اگر کتابیں وہاں سے لے لیں گے مطلب وہاں سے کیا نکال سکتے ہیں کہ نہیں کہ یا وہیں پہ پڑھ سکتے ہیں کیا معاملہ ہے

مطلب ہم گھر نہیں لا سکتے اس کوپڑھنے کے لیے جی جی جی وہ بھی

جی جی جی تو ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی کہ لائبریری دس بجے سے دس بجے تک کھلی رہتی ہے اور وہاں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو کتاب نکال کر کے وہیں پڑھ سکتے ہو اپنے ریڈنگ سیکشن میں تو ہم ہمیں اگر کتاب گھر پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے تو اس کا کیا پروسیس جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ پیسہ ویسا بھی کچھ کچھ پیمنٹ کا بھی معاملہ ہوگا جی جی جی جی جی

جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کی لائبریری سے ہم دو تین دن کے اندر اندر کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں وہاں پہ آتے ہیں اور پھر فائدہ اٹھاتے ہیں پھر تھینک یو سر